हमर ग्रामके युवक युवती लड़का लड़की आओर पढ़ाइके सङ्ग सङ्ग नृत्य इसकुलमे जाके नृत्य कऽके लोकोके मनोरञ्जन करैतमे शामिल रह रहिके आओर सङ्ग सङ्ग कोनो प्रकारके इसकुल कॉलेज कोनो त्योहारमे नृत्य करय अछि हमर बगलमे एक स्थान अछि जे ओहिमे युवक युवती साँझके समय बैसके डांस आओर नृत्य करैत अछि ओहि नृत्यमे ग्रामीण सभ जाके मनोरञ्जन सङ्ग सङ्ग ओकर नृत्य देखैत छथि जहिसँ समाजमे ओ लड़का लड़की युवक युवतियोके चरित्रपर प्रभाव पड़य छै ओ सङ्ग सङ्ग उत्साही सेहो होइत अछि विशेष प्रकारके कोनो प्रकारके फंक्शन या कोनो प्रोग्राममे ओकरा बजाओल जाइत छै ओकरा ओइमे बहुत प्रकारके मान प्रतिष्ठा भेटैत छैक आओर ओकरा सङ्ग सङ्ग ओकर गार्जियन अभिभावकके सेहो बजाओल जाइत छैक जहि सङ्ग सङ्ग ओ विशेष प्रकारसँ ओकरा पढ़बा आओर नृत्य सिखेबामे सहयोग करैत छैक